तो हम बताते हैं योग के बारे में जैसे की आज के समय में योग बच्चों के लिए युवाओं के लिए बुज़ुर्गों के लिए सभी के लिए बहुत ज़रूरी है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो जैसे अलग अलग उम्र में योग अलग अलग किस प्रकार से लाभदायक है सब से पहले हम बात करेंगे बच्चों की तो जैसे बच्चे होते हैं अगर हम उनको योग सिखाएं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा फ़ायदेमंद ऐसे रहेगा जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं ठीक है तो उनको योग सिखाएं तो वहाँ से उनका ज्ञान का विकास तो हो ही रहा है पढ़ने से और योग से उनका शारीरिक विकास भी होगा तो दोनों चीज़ें बच्चों के साथ रहेगी तो उसका विकास एक पूर्ण रूप से विकास अच्छा हो पाएगा उसको मानसिक जो भी समस्याएं वो भी दूर होती हैं योग से योग से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं दूसरी बात ये है युवाओं में बात करते हैं योग से तो युवाएं होती हैं आज कल इतना काम का दवाब हो गया है कि वो ख़ुद को समय नहीं दे पाते लेकिन कहीं से भी पंद्रह से बीस मिनट निकाल के योग को दें तो वो जैसे सूबह उठ के वो योग करेंगे तो उन्हें पूरे दिन में एक अच्छा ही अनुभव प्राप्त होगा उनके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न होगी उनका भी काम में मन लगेगा उनको लगेगा कि हाँ हमारे शरीर में कुछ तो ऊर्जाऐं हैं ये जैसे अपन लेट उठते हैं उससे कुछ नहीं होता सूबह जल्दी उठो योग को समय दो और अपना काम में अपने आप मन लगेगा योग से बहुत सारे फ़ादाएं हैं योग से अच्छी अच्छी बीमारियाँ सही हो गई योग से अच्छे अच्छे शारीरिक रोग सही हो गए रामदेव बाबा जी योग कराते हैं उन्होंने अच्छे अच्छे लोगों के कम से कम नम्बर वाली चश्में वो तक हट गए योग से तो काफ़ी चीज़ें हैं और बुज़ुर्गों जैसे बुज़ुर्ग लोग होते हैं योग नहीं कर पाते थोड़ा थोड़ा करें थोड़ा थोड़ा व्यायाम करें शरीर के लिए उनके लिए अच्छा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें धन्यवाद